राजस्थान राज्य के समृद्धि और सांस्कृति विरासत को बचाने के लिए हिंदी भाषा बहुत जरूरी है कहते हैं भाषा एक माँ होती है अगर हम भाषा को भूलेंगे तो हम अपनी माँ को भूल जाएंगे इसलिए भाषा हिंदी राजस्थानी लोगों को सीखनी चाहिए बोलनी चाहिए अपनी माँ से कोई दूर नहीं रह सकता इसी प्रकार हमें हिंदी से दूर नहीं होना चाहिए हालांकि हमें ये नहीं कहता है कि ये हमें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए सही में इंग्लिश भी सीखनी चाहिए और अधिक भाषाएँ भी सीखनी चाहिए बट हमें अपने खुद की मातृ भाषा को नहीं भूलना चाहिए हिंदी हमें बोलना चाहिए सीखना चाहिए लिखना चाहिए हर काम हिंदी में करना चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृ भाषा है इस ने हमें बोलना सिखाया है सब कुछ हमें इस में पढ़ना चाहिए